पोखरि तालाब हमरा सबके ओते बहुते जादा छै ओहिमे बहुत बच्चा सीखै छै हेलनाइ तऽ ओकरा सबके इएह सलाह छै जे असगरे मे कदापि हेलै लए नहि जाइ सीखे के दरम्यान अगर अहाँके हेलऽ आबि गेल तहन तऽ अहाँ अकेले जा सकै छी आ किछु बच्चा अगर डूइबियो रहल छै तऽ ओकरा बचा सकै छी छोट बच्चा छै तऽ तऽ अपना सँ पैघ आदमी अगर रहै उपस्थित जे अहाँके समर्थ छथिन जिनका हेलऽ अबै छनि ओ हुनका हुनका जहन उपस्थिति रहै तखने टा अहाँ जे छै से अहाँ हेले लए जाउ पोखरि मे ई बढ़िऑं रहै छै सतर्कता रहबाक चाही